हेलो सर में तुंदे रेस्टोरां बिच्चा इक चीज मंगाई ही ते मोमो मंगाए हे तुंदे रेस्टोरां बिच्चा होर बी केई चीजां मंगोआइयां हियां ते सर तुसेंगी आडर्र दित्ते दा ते कदूं तक्कर सर मेरे कोल आई जाह्गे तुस अपना अडरैस डलीवरी करियै सर सर मोमो मंगाए ते केह् आखदे हे मोमो फ्रैंच रोल होई गे सर ओर बी चीजां मंगाइ'यां हियां खाने आह्लियां सर में अडरैस दित्ते दा में उधमपूर रौह्न्ना होन्नां ते सर में तुस मिगी टैम उप्पर भेजी ओड़ेओ